अगर से मैं बात करूँ अपनी गायन की तकनीक का तो मैं प्रतिदिन सुबह उठ करके सबसे पहले माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ उसके बाद मैं अपने गायन का अभ्यास करना प्रारंभ कर देता हूँ मैं प्रतिदिन सुबह प्रातः कालीन प्रकृति की गोद में बैठकर के पाँच बजे सुबह से लेकर के सुबह के सात से आठ बजे तक मैं अपनी गायन का अभ्यास करते रहता हूँ मैं अपनी गायन का अभ्यास करने के लिए दिन प्रतिदिन एक ही राग को जो मुझे अच्छे तरीके से नहीं आती है उसे दोहराता एवं गाता रहता हूँ ऐसा करने से जब हम एक ही गायन को या फिर एक ही राग को एक ही सुर को बार बार गाते हैं तो हमें उसमें काफी अच्छी पहुँच हासिल प्रदान हो जाती है जिससे हमें उस गायन को आगे गाने में उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है एवं हमारे सुर और राग पूर्ण तरीके से अच्छे हो जाते हैं अगर से मैं बात करूँ सबसे कठिन अपने गायन के विषय के बारे में तो मुझे गायन में सबसे अधिक रस ज़्यादा कठिन लगते हैं क्योंकि हम अपने गायन में किसी भी प्रकार के रस को जोड़ना एक अद्भुत कला है एवं सबसे कठिन कार्य भी है